औ खबर सबर माबोरै दङ नै माने बे नोंसोरनि नारें कमलाखौसो लायनो सानदोंमोन माने जोंनि ओरैहाय बिरात दामानि माने मेला मा मा जाना दं नालाय बिरात दिमान्दाव दं माने नारें कमला फिथाइया बेखौनो माने लायनो सानदोंमोन माने दामाबा माबोरै माबोरैथाय दामफ्रा दा खम ना एभैलेबोल ना

औ माने थारमाने जोंबो गोबां लाबोगोन नालाय औ जागोन दे जों जेखुनु जिखुनु गाबोन बेलासिफोराव जोङो लायनो थांगोन बिदि एकथासोयाव लायनो थांगोन माने औ जेखुनु जोंनो बस्थाबासो मोनबानो जागोन माने दा फुजानि मेलानि दा माने जागासिनो ना बेवहाय फान्नो माने दिमान्दाव दं माने दा नारें खमलानि फिथाइया स्ट'कआव जुदि मोजां मोजांखौनो मोनखागोन ना औ

होनबा फुरा स्ट'कआव दंखायोना माने लायबानो मोनगोन बिदिबा जोङो गाबोन थांनानै मोजां मोजांखौ बासिनानै लाबोगोन मानो होनबा गाज्रिखौ मोनबोस'नोबाथ' जोंनिनो लस जायो नालाय बेनिखायनो बासिनानै जों मोजां मोजांखौ बासिनानै लाबोगोन आरो जोंनाबो माने बायस'नानैसो फानो नालाय माने इनकामबो जानांगौ प्रफिटआवबो थानांगौ जायो माने गाज्रिखौ मोनबोस'नोबाथ' लस जायो ना जोंना ओंखायनो गाबोन बासिनानै लायनोसै

बिदिबाथ' मोजांआनो माने ससे होफैयोब्ला दे होनबालाय गाबोन थांगोन अ दे